اردو جو ہے ایک اردو ایک زبان ہے جو کہ پورے ملک میں ہندوستان کے ہر مطلب صوبے میں پایا جاتا ہے اگر ہم کو ضرورت پڑ گیا کشمیر جانے کا گئے تو وہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اردو بولتے ہیں اور اردو اور ہم بھی بولتے ہیں تو ہم آسانی سے اس ان کی بھاشا ان کی زبان آسانی سے ہم سمجھ لیتے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ لیتے ہیں اور ہندوستان میں اکثر و بیشتر ہر جگہ قریب قریب اردو بولی جاتی ہے اردو زبان بولنا بھی چاہیے ہر انسان کو اور ہر علاقے میں سفر کے متعلق مطلب کہ یہ جو اردو بولی جاتی ہے تو دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے بڑے آسانی سے اردو بول لیتے ہیں اردو سن لیتے ہیں اور اردو سے سمجھ بھی لیتے ہیں اور تو زبان میں تھوڑا سا دقت لوگوں کو ہو جاتی ہے لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جو کہ عام زبان ہے آسانی سے لوگ پڑھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں اردو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بھی اور دنیا بھی پسند کرتی ہے